हेल' आर'नाय हटेल आरनाय हटेल निफ्राय आं अनलाइन जों मोनसे बिहरदोंमोन जाग्रा अमा बेदर माथो इसि लेट जाखो दाबो सौफैया अनलाइन खालामनाया दाबो फैया एसे आदा घन्टा लेट जालायलांनोसै आंहा ओंखाम उखैनाया हामलायलांला